हम्मे एगो दोकानमे जिन्स किनलियो हनसे बहुत बढ़िआँ जिन्स पकड़ा गेल जिन्स अइसन बेजोड़ हमरा फिटिंग आबय छिकय कि की कहौं कमरमे आओर लम्बाइ दोनो चीज फिटिंग भए गेल आओर दोनो चीजमे हमरा बहुत बढ़िआँ लागए हइ जिन्सके डिजाइनो एहन छै जे कि लोग पूछय छै हे हो कहाँसँ जिन्स लेलहो हे हो बतबय छियै कि ओइजासँ किनलियै हन से जिन्स बहुत बढ़िआँ छेबे करय आओर एकरा साथ साथ और एगो बात बतबौं एक ई कपड़ाके की खातिर छै एक तऽ मोलायम छिकै कम्फर्ट छै ओकरबाद केतनो धोइके रौदामे सुखय दए दै छियै कलर तनियोंके नहि जाइ छै ई सबसँ बढ़िआँ बात छै तऽ बहुत्ते लोग हमरा पुछ्लखिन कहाँसँ किनलहो जिन्स तनी हमरो बताबहो कहलियै हे हुनके दोकानसँ लेलियै हन तहुँ जाके लए सकय छहो ई आओर ई कपड़ा हमरा लगय छै पहिले बार पकड़े लै हन कपड़ा चाहब जे आब फेर आब कीनब तऽ हिनके दोकानसँ कीनब एहने कपड़ा कीनब